मैथिली भाषा बाजयमे मिठास लागै छै मिथिलाञ्चलमे जे केओ जातिके लोक अछि से मैथिली बाजैत अछि दरभङ्गा मधुबनी समस्तीपुर बेगुसराय भागलपुर मुङ्गेर कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंजक लोक जे विभिन्न जातिक अछि सभ मैथिलीमे बाजैत अछि आ मैथिली भाषा सुनयमे मिठगर लागैत अछि आ पुचगर लागैत अछि जेकरा हमसभ बाजै छी अपन भाषा मैथिलीमे वएह मैथिली छी एकरे हमसभ मैथिली कहै छी मिथिलाञ्चल कहै छी जे पूर्वजों बाजैत रहै हमहुँसभ बाजै छी आ बादोमे हमर लोक बाजत इएह छी मैथिली मिथिलाञ्चल